हय म्हाका पोशिल्लीं जनावरां आवडटात म्हजे कडेन माजर कुत्रो आनी गाय आसा माजर आमी पोसता कित्याक म्हणल्यार तें एक तर मायेन म्याव म्याव करीत आमच्या लागी येता तशेंच घरांत जे उंदीर येतात जे आमचीं बरीं बरीं सामाना पाड करतात तांकां तीं धरून खातात आनी आमचें हें सामान जें पाड जावपाचें आसा तें वाचयतात दुसरो म्हणल्यार कुत्रो आयज कुत्रो थंय एकाद्या घरा लागी आसप म्हणल्यार एक बरी गजाल कित्याक तो आमच्या घराची रक्षण करता राखण करता भायर सावन येणारे जे कोणी अनवळखी व्यक्ती आसूं प्राणी आसूं तांकां तो धांवडावन घालता आनी घर चोरी ह्या पासून आमकां तो वाचयता तशेंच तिसरें म्हणल्यार गाय पोसतात गाय ही खूब वाटेन आमकां फायदेशीर आसा पयलें म्हणल्यारआमकां च्या करपाक दूद दिता किंवा दूद हें आमी सहज पिवपाक शकता तशेंच गायच्या पासून जें आमकां शेण मेळटा तें जेन्ना आमी शेण जमनीर सारयतात तेन्ना खुबशे घरांत येणारे जे किडे आसात ते भायरच उरतात आनी खुबशे रोग जे आमकां ह्या किड्यां पासून जावपाक शकता ते थंय खंय ना खंय थांबतात आनी आमकां ही पोसतात तींच जनवरां इतलीं फायदेशीर आसा की तीं सदांच आमकां रक्षण करतात